राज नार्सरी न्ही आं हांव म्हापशेंच्यान उलयता म्हाका हाचें इंडोर प्लाण्टसा बद्दल मातशी इनफोर्मेशन जाय आशिल्ली हांव घेवपाक सोदतालो इन्डोर प्लाण्टस आमगेर आतां कशें आसा गार्डन एक आसा सो इट इज भायलीं नोर्मल झाडां आसात इन्डोर प्लाण्टस हांवेन बाकी फ्रेण्डा कडल्यान आयकलां इन्डोर प्लाण्टस म्हणून आसता लो मेनटेनन्स प्लाण्ट हाज्या बद्दल जस्ट म्हाका इनफोर्मेशन जाय आशिल्ली

आमची एक्चूली गेलरी वेस्टान ती वेस्टान वेस्टान पडटा सो सांजची सामकी आफ्टर्नून जातगेर मागीर उजवाड येता सामको सकाळीं उजवाड चड आसना आफ्टर्नून चड आसता उजवाड असो पूण आमकां हें जाता तेन्ना ती सामकी इचींग भितर बसून जाता म्हणून हेलो हय एसीन एसीन पसून झाडां जगता म्हणून आं मनी प्लाण्ट ओके मनी प्लाण्ट म्हाका खबर आसा मनी प्लाण्ट आसतालें आमगेर हय हय स्नेक प्लाण्ट म्हणळ्यार कितें

आं हां हां उदक उदक कशें कितें उदक बी कशें कितें घालपाचें कितें पंदरा दिसांनी आं म्हणळ्यार आमी खंय सपोज वेकेशनाक घाले जाल्यार प्लाण्टाक इल्लें उदक घातले जाल्यार पंदरा दिसानीं वेकेशन करून येवं शकता आनी ओके आं हां हां आनी म्हाका सांग तांची रॅट कशी आसता म्हारग आसता म्हणून आयिकल्लें हांवेन

ओके ओके ओके तुमची अवेयलेबिलिटी केन्ना केन्ना आसता तुमी अवेयलेबल सण्डे आसता ओपन तुमी ओके ओके बरें मागीर पयता येता तुमचे कडेन ओके आयज सांजचो मारता फावट ओके बरें ओके या बाय थँक्यू